हमरासभके गाँवसँ जे अनाज उत्पादन करैत छी एकरा विक्रय केना कयल जाय ताहि लेल बिचौलिआ हमरासभ इलाकामे अबैए चितकबरा तऽ चितकबरा की करैए तऽ अनाजके दाम उन्नैस टके कहलक ओ सत्ताइस रूपैए बेचलक हमसभ उन्नैसेमे एकदम धन्य धन्य भऽ जाइत छी मोन एकदम प्रसन्न भऽ गेल उन्नैस टके तऽ भेटल कमसँ कम टटका पाइ देलकै बस हम प्रसन्न छी ईसभ चीज नैतिक पतनकेँ दर्शबैए जे किसान कठिन परिश्रम करैत छथि कठिन ताके झेलैत न्यूनतम उत्पादन पबैत छथि आ न्यूनतम मूल्यो पाबि लैत छथि ई तरीकासभ बिचौलिआके खराब नियतकेँ दर्शबैए ओना चितकबराके दोसर चीज हमसभ प्रशंसा दृष्टिए सेहो देखैत छी जे केहनो बरसातके समय रहल ताहिमे बेचारा आबिके आ ओहि समयमे जे पाइ देत किछु बेसी दऽ जाइए ओकरो मेहनत बेसी पड़ैत छै आ हमरासभकेँ रहैए जे अनाज भिजतै रस्ता पेरा गेलहुँ तऽ बाजारमे भाड़ा से लगैत छै ओतय गेलहुँ मानि लिअ ओहि दिन छुट्टी रहलै ओना आब फोनके सुविधा भेल आधुनिक समयमे तऽ हमसभ पहुँचैत छी समयपर तऽ हाट अछि जे झञ्झारपुर हमरासभके तऽ ओतय ओ बिक्री भऽ जाइए आ सही रेट भेटैत छै ओतय जाइत छी तऽ डाइ अपने आप जे गेलहुँ ताहिमे की होइए तऽ किछु नव चीज कीन लेलहुँ किछु बेचलहुँ तऽ किछु नवो चीज ओतयसँ किनलहुँ दोसर किसान कहैत रहैत छै तऽ ओहिमे ई सुविधा होइए तऽ यदि मेहनत बचेबै तऽ बिचौलिआ जे छै से कटबे करत अपने करू काज आ नीक रखियौ अपन हाथ मजबूत रखियौ आ नीकसँ पबियौ सामाजिक प्रतिष्ठा सहित सही उत्पादन बिचौलिआके हाथे फसल बेचब ई ठीक नहि अछि ई तऽ दलाल भेल ने यौ एक तरहसँ जे एकरा अहाँ कोनो चीज दऽ दैत छियै तऽ ओ तऽ अपन पाइ बचाइयेके चलतै जे एह एहिबेर जाइत छियनि चारि रुपैआ बचत हेतै ओकरा भऽ सकैए सातो रुपैआ बचि जाइत छै किएक तऽ कम बेसी दाम होइत रहैत छै हँ तखन ई धुकधुकी जरूर रहैत छै जे उत्पादन अछि कनिक महीन भऽ सकैत छै फसलमे ओ उन्नैस टके एकैस टके आ जे रेट रहैत छै तऽ ओहिमे किसानके जे बिका गेलै जे पाइ आबि गेल हमरासभ खुशी भऽ जाइत छी तऽ सही उत्पादनके सही दाम भेटए ई चीज तऽ आवश्यक छहिए अहूँ किछु ने किछु नजरिसँ ठकैत रहैत छियै तऽ ओहो पूरा ठकैत रहैए तऽ दुनूकेँ सामजस्य सामञ्जस्य होयबाक चाही जे नीक रस्ता रहै दुनूके तऽ नीक दाम भेट सकैत छै ईसब चीज नैतिक पतनके मजबूत नहि करियै अनैतिकताके मजबूत नहि करियै नैतिकताके जीबैत जीअबैत अपन दाम पाबी आ बिचौलिआसँ सावधान रहैत मानि लिअ ओकरासँ लेनदेन तऽ करय पड़बे करैत छै कियेक तऽ ओ गाड़ी रखने रहैत अछि ओकरासँ गाड़ीके सुविधा होइत छै जे हमरासभके सामान जे छै से गाड़ीपर अपन नहि लऽ जाय पड़ैए एतहि घर लगसँ उठा लेलक आ दाम भेट गेल तऽ तत्कालमे सुविधे कहल जयबाक चाही ने ओ नीक अछि ने खराब अछि ओना एकर सुविधा सरकारी दिशसँ होय जे किसानके जेना राशन सम्बन्धी सुविधा देल जाइत छै तेनाहिए ओकर घरसँ सेहो ई अनाज कऽ उत्पादन भेलै तऽ सही रेटमे ओना आब भेलै पैक्सके माध्यमसँ किछु सुविधा भेलैए सरकारी सुविधासभ देल जा रहल छै लेकिन पूरा सुविधाके लेल सही तरीकासँ विकास दिअ पड़तै एकरा गति दिअ पड़तै